हमारे यहाँ बाएं नदी का सुरादा है उस नदी में नहाने का बहुत अच्छा लगता है नदी में पानी चलता रहता है इसलिए बहुत आनंद आता है और उस नदी में हमको तैरने के लिए भी मिलता है वहाँ पर जो है कि बहुत लोग के साथ जो नहाने जाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे के साथ में नहाना और उस नदी में तैरने के लिए हम डेली हर दिन एक दिन नहाने चले जाते हैं उसमें नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता वहाँ का पानी भी साफ रहता है हमें चलाना नहीं पड़ता या घर पर रहते तो घर पर क्या होता कि पानी चला करके नहाना पड़ता है वहाँ पानी फिरि है जितना मर्ज़ी हो नहा सकते हैं घंटा आधा घंटा तो हम नहाते हैं उसी में और तैरते भी हैं बच्ची सबको भी तैरने के लिए वहाँ पर सिखाते हैं अपने भी तैर लेते हैं उससे क्या होता है कि जो रिहल्सल जो होता है तैरने के लिए वह हमको रिहल्सल हो जाता है हम बोलते नहीं हैं और तैर लेते हैं अच्छे से नहा वहा कर फ्रेश हो जाते हैं